आथिखालाव गथ'फोरनि गोदान गेले मुंआनो जाबाय अनलाइन मबाइल गेम गेलेनाय दा गोदान अनलाइन मबाइल गेम गेलेयै गेलेयै फोथाराव गथ'फ्रा खेला गेलेनो थांला दा गोदान गेले मु गेलेग्राया जाहैबाय अनलाइन जों मबाइल गेम गेलेनाय बेनो दा साफ्रोमबो अनलाइन मबाइल गेम गेलेनाय खौ गथ' गथायफ्रा बाहायो